मूं मिक्सर वरितो जेपान कंपनीअ जो ॿाहिरों ॾिसणु में त ॾाढो सुठो हुयो पर जीअं ई खोलियमि त मूंखे त सम्झ में ही न पियो अचे कलरु बि अलाए कीअं आहे न जीअं ई मां जीअं जीअं करे उन खे मां कमु आंदो त हुन जा ब्लेड बि हेॾा मतिलबु ढीला हुयसि जीअं ई हुनमें कुझु पीसो त सॼा दाणा दाणा रहिजी था वञणु मूंखे त सम्झ में ई न पियो अचे मिक्सर कीअं आहे ड़े कींअ हुनजी वायर बि हीअं हुयसि चिथड़ा चिथड़ा सॼी अंदरां खोलयोसीं त ऐं यूस कयमि जीअं हुन खे कमु आंदुमि त उन में उन में इलाई थी उन में लाईट वञे मां छह महिना हलायमि सॼो मिक्सर ई बंद थी वियो हाणे त मूंखे वणे ई न थो मां कंहिं खे न चवंदमि त जेपान कंपनीअ जो को ही मिक्सर वठे